इस पूरे दुनिया में कई सारी ऐसी कन्ट्रियाँ हैं लेकिन मैं आपको पाँच प्रमुख कन्ट्रियों के नाम बताना चाहूँगा भारत अमेरिका बांग्लादेश स्वीज़रलैंड एवम दुबई